हेल्ल' सार आङो फासपर्ट बानायगौमोन सार नोंथांनियाव बेबायदि फासपर्ट बानायनो हायो दा जिथाम बोसोर बैसोनि फिसाजोनि जमुना ब्रम्हनो आं फासपर्ट बानायगौमोन दा बेनि बेलायाव प्रसेसफोरखौ सोंहरनो होननानै फन खालामबाय सार मायन'रनि औ जिथाम बोसोर औ मायन'रावनो गोग्लैगोन

औ औ औ फोरमान थानाय औ औ

औ औ

औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ ओरै डखुमेन्ट्स हिसाबै बे माने एड्रेस प्रुभ नांगोन नङा होनबा सार औ ओमफ्राय बैसो औ जोनोमनि फोरमानलाइ ओं औ औ दा बेसेबांसो साननि गेजेराव बेखौ मोनगोन सार माने सानबेसे समनि गेजेराव औ औ औ

फन औ सारभारफोर दं औ औ औ ओ होनबा सार बेखौ गामबुरा सारटिफिकेट आधार कार्डफोर नांगोन नामा सार आधार जेनोबा डखुमेन्ट्स हिसाबै आंनाव आधार कार्ड दङ फथ'बो होनो हागोन गामबुरा सारटिफिकेट होनो हागोन आरो जाथिनि फोरमानलाइ कास्ट सारटिफिकेट होनो हागोन ओमफ्राय गथ'नि आधार कार्ड दङ आरो बेंक एकाउन्ट दङ फन नामबार इमेल बेफोर गासैखौबो आङो होनो हागोन ओमफ्राय ब्लाड ग्रुप बेफोरखौबो नांगौब्ला सार बेफोरखौबो आङो होनो हागोन दा औ बेखिनियानो सार गोजोननाय थाबाय सार सार नोंथाङा बेखिनिखौ डिटेल्सआव मिथिहोनायनि थाखाय गोजोनथों सार दे गोजोनथों